ऐसा कुछ नहीं है पुरानी पीढ़ियाँ पिछली पीढ़ियाँ भी धर्म में अधिक मानती थी और अभी कि पीढ़ियाँ भी उतना ही मानती है क्योंकि जो हमें सिखाया जाता है वही हम सीखते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं इसलिए पिछली पीढ़ी और नई पीढ़ियों में इतना कोई अंतर नहीं आया है कि वह कम धार्मिक यहाँ या नई पीढ़ी कम धार्मिक हैं सब बराबर ही होता है जैसा हमें शिक्षा दी जाती है हम वैसा ही उसे पालन करते हैं हाँ कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो पुरानी लोग ज़्यादा मानते हों और अब के लोग नई पीढ़ियाँ जैसे कि थोड़ा उस अंधविश्वास में कम मानती हों अंधविश्वास में कम मानना मतलब किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करना बाकी हाँ भगवान के प्रति अपनी आस्था का प्रकट करना या उसमें अपना योगदान देना एक अच्छी बात थी पर एक अंधविश्वासी होना जैसे कि जादू टोने में विश्वास करना गलत बात है तो वो नई पीढ़ी नहीं मानती हैं और शायद पुरानी ज़्यादा मानती हैं और बाकी रही धर्म की बात तो सब नई पीढ़ियाँ भी आजकल मंदिर वंदिर सब दूर जाती हैं और वो भी भगवान में अपनी आस्था मानती हैं